न'खराव हौवा आरो हिनजावफोरनि खामानिया जाबाय जेरै हिनजावनिया न'खर सामलायनाय बिदिनो न' न'आव खामानि मावनाय न'आव थानाय बिदिनो ओंखाम ओंख्रै संनाय बिदिनो बेबायदिनो थोरसि लथा सुनाय जि सुनाय बिदिनो नायै नायै न'खरनि खामानिखौ हिनजाव माहारिया मावनांगौ जायो आरो हौवाफोरनि खामानिया जाबाय बाहेरायाव थांनानै खामानि मावनाय बिदिनो आलादा जायगायाव थांनानै बेबादिनो न'खर सामलायनो थाखाय खामानि हाजिरा दिन हाजिरा मावनाय आरो बिदिनो न'खरफोराव गो गरिब बा बिदिनो गोजानाव दिल्ली मुम्बाईफोराव खामानि मावहैनो थांनाय न'खरखौ सालायनो थाखाय बेबायदिनो बेबायदिनो हिनजाव आरो हौवाफोरनि गेजेराव खामानिया जायो आरो बे हाबाफारिया जाबाय हिनजाव आरो हौवा माहारिनि गेजेराव गेजेराव सानैबो खामानि मावनाय हौवानि एकस्त्रा खामानि मावनाय हिनजावना एक्सत्रा खामानि मावनाय बेबादिनो जायो हिनजावफोरनि आरो हौवाफोरनि गाहाय हाबाफोराव